नमस्ते मेरे को पाँच सौ बच्चों का कपड़ा सीलवाना है हाँ पाँच हज़ार बच्चों का हाँ तो कितना लगेगा पचास हज़ार इतना ज़्यादा अरे तो हम अपना मतलब कपड़ा डिजायन विजायन बताएंगे कौन सा नीचे का और ऊपर का रहेगा

स्कूल के बच्चों का है न स्कूल के बच्चों का ड्रेस है अच्छा और कितने दिन में देंगी आप इतना ज़्यादा टाइम प्लीज़ मेरे को बीस पच्चीस दिन में दे दीजिये तो अच्छा रहता अरे तो आप इतना पैसा बताए हैं तो फिर कैसे हुआ पिलीज पच्चीस ह पच्चीस तक ले लीजिये आप चालीस तक जी मेर को तो सिलाई अच्छी चाहिये हाँ तो फिर बच्चे है न दौड़ते है कूदते हैं तो सिया लाइव खुल न जाये बाद में फिर

अच्छा

तो कपड़ा आप ख़ुद ही ले लूँगी तो मैं दूँगी ले ले कर कपड़ा हम तो आइये आप हमारे यहाँ से कपड़ा ले कर जाइये हाँ तो कभी आ रहीं हैं तो आपकी दुकान पर और भी लोग तो होंगे न किसी को भेज दीजिये कपड़ा लेने के लिये तो आप ही आ जाइये न क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा थोड़ा जल्दी चलिये ठीक है

आप मेरे को सिलाई थोड़ा अच्छे से अच्छे से करके दीजिएगा हाँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो ताकि मैं आपके यहाँ दोबारा वो कपड़े किसी कारण से करने आऊँ नहीं हाँ आप ख़ुद से ही सिलियेगा कपड़ा

हाँ ठीक है धन्यवाद